दिक्खो मुर्गियें दी जिसलै मुर्गी अंडा दिंदी ऐ ओह्दे आस्ते एह् दिक्खना पौंदा ऐ कि एह् नो मौसम की आह्ला ऐ क्या उनें अच्छी खराक जेह्ड़ी ऐ मिला दी ऐ यां नेईं ऐ ते उनें टाइम दा दाना पानी जेह्ड़ा दित्ता जा दा ऐ नेईं जा दा ऐ दिक्खो अगर असैं मुर्गी पालदे आं ते जिल्लै ओह् अंडे दिंदी ऐ अगर एह् चीज नोटिस नेईं कीती की ओह् कोई वी ऐसी चीज जेह्ड़ी ऐ उनैं खाई निं लेई ते ओह् अगर उनें जो चीज अगर कोई ऐसी चीज खादी दी होई ते उंदे अंडे च वी होनी ऐ दिक्खो अगर अंडे जेह्ड़े उने ऐसे दित्ते जेह्ड़े खराब होए दे होन ते जो बंदे उने अंडे खाना ऐ उंदी हैल्थ वी जेह्ड़ी ऐ ओह् बी खराब होई जानी ऐ इसलिए साह्नू चाहिदा ऐ जिल्लै वि अगर कुक्कड़ खान्ना खोलदे आं सबसे पैह्ले साह्नू इन्नी नालेज होने चाहिदी ऐ कि उनें केह् चीज देनी ऐ और किन्ने वक्त च देनी ऐ और उनें प्रापर किन्ना दाना खलाना यां नेईं खलाना और किन्नी रैस्ट उनें देनी ऐ